جی ہیلو سر سر پین کارڈ آفس سے بول رہے ہیں پین کارڈ کسٹمر کیئر جی سر سر وہ کچھ پہلے میرا پین کارڈ پھٹ گیا ہے اور جیب میں رکھے ہوئے بارش ہو رہی تھی اور میری جیب میں تھا میں احباب آفس سے واپس آرہا تھا تو میں دیکھ سکتا ہوں میرا پین کارڈ پھٹ گیا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ مجھے واپس سے اس کو نیا پرنٹ دینے میں میری مدد کریں اور میری رہنمائی کریں میری آپ سے یہ خاص درخواست رہے گی کہ آپ مجھے نیا پرنٹ حاصل کرنے میں مدد کریں اور اس کے لیے جو ضروری ڈاکیومنٹس ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں اور جیسے کہ میرا آدھار نمبر ہے تھری سیون سیون ایٹ نائن سیون ایٹ ون فور سکس سیون ون ٹو فائیو ون فور زیرو اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے ففٹینتھ آف اکتوبر نائنٹین سیونٹی فور اور مقام دلی میں یہاں رہتا ہوں اور بجلی کا بل جو ہے میرا دلی کا ہے اور اگر آپ کو باقی تفصیلات چاہیے تو میں اس کو آپ کو ایمیل کردوں گا اور سر آپ سے یہ میری التجا رہے گی جتنا جلد ہو سکے آپ میرا پین کارڈ کا پرنٹ مجھے فراہم کریں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا شکریہ